जय झूलेलाल मां अहमदाबाद मां रिद्धी थी ॻाल्हायां जीअं त मां सिंधी आहियां त मां मुंहिंजे परिवार जो पूरो पूरो ध्यानु रखंदी आहियां जीअं त मां हुननि खे स्वास्तिक सुठो भोजन खाराईंदी आहियां जीअं त असां सिंधीयुनि में हिक त भोजन ठाहींदा आहियूं जेको आहे ॾरियो ॾरियो असांखे कणिक जी बूड़े मां ठहंदो आहे उन में खंडु मिक्स करे खीरु मिक्स करे असां मिठो करे ठाहींदा आहियूं उन मां असांखे ताक़त मिलंदी आहे कमजोरी दूरि थींदी आहे ऐं कणिक जो ॾरियो खाइण सां वाइटमिंस बि मिलंदा आहिनि हिक त पौष्टिक भोजन आहे ऐं ॾाढो सुठो आहे रोज़मरा जे ज़िंदगीअ में हुन खे सेवनि करणु जामु ज़रूरी आहे ॿियो त असां सूजीअ जो सीरो ठाहींदा आहियूं सूजीअ जो सीरो बि ॾाढो सुठो ऐं मिठो ठहंदो आहे ॿियो असां उन में हिकु मालपुड़ो ठाहींदा आहियूं जेको असां खीर में मिक्स करे अटो ऐं खंडु हुन खे तईअ में तरे करे ठाहींदा आहियूं उन जे मथां रबड़ी रबड़ी ॾाढी सुठी शइ मिठी हूंदी आहे जेकी असांखे खीरु मां ताक़त मिलंदी आहे वाइटमिंस मिलंदा आहिनि ॿियो असां घर में मच्छी ठाहींदा आहियूं जीअं त मच्छीअ में असांखे ख़बर आहे वाइटमिंस ई आहे असां अलॻि अलॻि तरीक़े जूं मच्छियूं ठाहींदा आहियूं जीअं त हिक मसाले वारी हिकु बसरु टमाटे वारी हिकु थूम मिर्च वारी प्लस हुन खे हिकु तंदूरी टाइप में इन अलॻि अलॻि टाइप जूं मच्छियूं अलॻि अलॻि टेस्ट में ईंदियूं आहियूं जीअं त चिकन बि हिकु सुठी पौष्टिक आहे जीअं चिकन में वाइटमिंस ई आहे ऐं हुन में भरपूर मात्रा में वाइटमिंस आहिनि ताक़त आहे ऐं अंडो अंडे में मोर प्रोटीन आहे जीअं त उन प्रोटीन जे करे ॾाढी सुठी ताक़त ईंदी आहे जय झूलेलाल